बिहारमे लोकके आमतौर पर समाचार पहुँचाबैके लेल बहुत साधन छै आइ काल्हि तऽ सोशल मीडिया सेहो भए गेलै हँ जे कि ओहि पर तऽ तुरंत तुरंत खबर आबैत रहै छै आओर पहिने के लोकसब पेपर सेहो पढ़ै छै पेपर आइ काल्हि आयबते रहै छै ओ एनाय बन्द नहि भेलै हँ तऽ ओहोमे समाचार सब आबैत रहै छै आओर ओहो सऽ समाचार सब बुझैत रहै छै रेडियो मे समाचार सेहो दैत रहै छै एफ एम चलै छै आओर टेलिविजन सेहो छै आओर टी वियो पर समाचार सुनैत रहै छियै टी वियो पर बताबैत रहै छै समाचारके तऽ समाचार के लिए बहुत हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि छै बहुत आबैत रहै छै समाचार आओर सोशल मीडिया पर तऽ हरदमे आबैत रहै छै एप सबके द्वारा समाचार आओर कोनो खबर दूर नहि रहय छै तुरंत तुरंत आबैत रहै छै यहीं सब समाचार पहुँचाबै के नियम छै जेकि हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि होइ छै कोनो समाचार आबय मे हमसब तुरत समाचार बुझि जाइ छियै आओर हमसब मोबाइल तऽ यूज़ करिते रहै छै हरदम तऽ हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि होइ छै न्यूज़ सुनय मे आओर हमसब अपन मुँहो सॅं सबके जे नहि चलाबै छै मोबाइल केओ नहि पेपर पढ़ै छै जे नहि टी वी सुनै छै हमसब अपन मुँह सॅं ओकरा ओतऽ समाचार पहुँचा दै छियै जे कतऽ की भेलै हँ नहि भेलै हँ आओर ईसब के ख़ातिर सब जानि जाइ छै कतुका के न्यूज़ कतौ तक छै तऽ केओ एहिसॅं अथी नहि रहै छै वंचित नहि रहै छै जे हम ई चीज के आजुका न्यूज़ नहि बुझलियै हँ तऽ ई सबके द्वारा हमरा सबके बहुत साधन छै जे हमसब हरदम समाचार बुझैत रहै छियै आओर कोनो चीज सॅं इ नहि रहै छियै जे हम आइ के समाचार नहि बुझलियै हँ आओर सोशल मीडिया के जमाना छै तऽ इहो सं हमरा सबके बहुत सुविधा मिलै छै